چاہے میں کسی طریقے کا فال پالتو جانور رکھنا پسند نہیں کرتا چاہے وہ بلی ہو چاہے وہ کبوتر ہو چاہے وہ مرغا ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے کا کوئی سامان ہو یا کوئی چیز ہو یہاں تک جانور ہی کی بات کی جا رہی تو میں جانور کسی طریقے کا پالتو جانور میں پسند نہیں کرتا اور اگر مجھ سے کہا بھی جائے کہ اگر آپ کو کوئی جانور فالتو پسند ہے پالتو تو آپ کیا پسند کریں گے تو میری رائے ہے کی بلی ہی استعمال کر لیا جائے بلی ہی کو پال لیا جائے اس سے گھر میں چوہ چوہے نہیں رہتے اگر کسی اور چیز کا استعمال کیا جائے کس کسی اور جانور کا تو اس سے قوی امید ہے کہ کسی حد تک جس گھر میں جس طریقے کی جو پریشانی ہے اس کے مطابق وہ پیسے وہاں لگائے جائیں جو جانوروں میں اور دوسری چیزوں میں خرچ کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے ہاں اگر مجھ سے کہا جائے گا تو میں پسند کروں گا کبوتر کو یا بلی کو کبوتر سے یہ ہے کہ فجر کے ٹائم ہی سے وہ گنگنانے لگتے ہیں اور فجر کی نماز ہی کے ٹائم ہر طریقے سے بانگ دیتے جیسے مرغا بانگ دیتا ہے اور اس وقت آنکھ کھل چکی ہو اور با آسانی نماز کے لیے انسان تیار ہونے لگتا ہے اسی طریقے سے بلی سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کے گھر میں چوہے وغیرہ نہیں رہتے ہیں بلی اس کو صاف کرتی ہے اور آپ زیادہ سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کر لیجیے دودھ پلا دیجیے آپ بھی خوش اور پالتو جانور جو آپ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی خوش